हमारे यहाँ धार्मिक एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है जो कि शंकर जी भोले का यहाँ पर बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं आक्सर करके मार्च के महीने में शिवरात्रि हो पड़ती है उसी शिवरात्रि के पर सब लोग आते हैं एक मंदिर हमारे क्षेत्र में गौरी शंकर है जिसमें भी बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं और वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं और एक मंदिर जियामा महादेव जो कि वहाँ भी है वहाँ भी आदमी आते हैं वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं इसलिए हमारे यहाँ यही तीन मंदिर बहुत प्रसिद्द मंदिर हैं और जिससे बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं आते हैं पूजा पाठ करते हैं वहाँ रुक रुक करके जो है भजन भाव ये सब करते हैं जिससे आदमी को हमेशा व सुरक्षित रहते हैं और एक मंदिर और है जो कि ये यहाँ अडारी कोट में जो कि उस पर भी आदमी बहुत दूर दूर से आते हैं तो इसलिए इसलिए हमारे यहाँ कई एक से धर्म स्थल हैं जो कि पूजा पाठ हमेशा होता है और ये पु धार्मिक जगह है और धार्मिक जगह में जो है जो भी पूजा पाठ करते हैं और सब बड़े ख़ुशी से अपना रहते हैं गाना बजाना भी करते हैं अखण्ड रामायण भी वहाँ कराते हैं चौबीस चौबीस घंटा अखण्ड रामायण होता है तो इसलिए सब वहाँ लोग एक्कठित एकत्रित होते हैं वहाँ जाते हैं और आना जाना हमेशा पर्यटों का लगा रहता है बाकी जो है ये जो अभी धार्मिक काम में तो हम लोग लगे हैं लगे हैं और वहाँ भण्डारा भी लोग करते हैं भण्डारा में काफी आदमी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो भण्डारा के बाद जो है तब अपने आप से वहाँ गाना बजाना हो करके इसके बाद तब अपना लोग अपने अपने घर को जाते हैं